ہیلو کیا آپ اولا سرویسیز سے بات کر رہے ہیں جی میں احد خان بات کر رہا ہوں در اصل کل مجھے شاہ جہاں پور سے بریلی جانا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کل آپ کے پاس شاہ جہاں پور سے بریلی جانے کے لیے کوئی ٹیکسی اویلیبل ہے اچھا ہے تو پھر تو آپ میرے لیے شاہ جہاں پور سے بریلی کو جانے والی ٹیکسی کو بک کر دیجیے جی میں کل دس بجے شاہ جہاں پور کے گھنٹہ گھر کے پاس سے آپ کی ٹیکسی میں بیٹھنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے یہ بتائیے کیا آپ کہ ٹیکسی گھنٹہ گھر کی لوکیشن سے مجھے پک کر سکتی ہے اچھا تو کیا ٹیکسی ٹھیک دس بجے گھنٹہ گھر پر آ سکتی ہے ٹھیک ہے کیوں کہ مجھے ٹھیک دس بجے اپنا سفر شروع کرنا ہے اچھا آ جائے گی اوکے ٹھیک ہے میں دس بجے کل آپ کا انتطار آپ کی ٹیکسی کا انتظار کروں گا